हमे किछु दिन पहलैए एगो शैम्पू खरीदले रहिए डोवके ओऽ शैम्पू बहुत अच्छा रहै पहले हमर बाल जो हइ ने ओझरा जाइत रहै लेकिन ई शैम्पू लगाबैके बाद हमर बाल आब ओतना ओझरा ओझराबै हइ आब नहि शैम्पूके बहुत ई शैम्पू बहुत अच्छा हइ लगाबैके बाद बाल थोड़ा सॉफ्ट उफ्ट हो जावे हइ लेकिन ऐसे कि तो जानबेके होवै कि शैम्पूके दुष्परिणाम भी होवै हइ काहेकि बाल वाल झड़ना शुरू हो जावे हइ बाल कमजोर हो जावे हइ ऐसे बाल खीँचैके बाद बाल उल टूट भी जावे हइ शैम्पूके बहुत दुष्परिणाम हइ बस यही सब